हमारे लिए दो स्थान होते है एक जन्मभूमि एक कर्मभूमि जन्मभूमि जहाँ हम जन्म लेते है और कर्मभूमि जहाँ हम हमारा काम करते है या आगे बढ़ते है इसी प्रकार मेरे लिए मेरा गाँव अपनी जन्मभूमि होता है और मैं मेरा शहर मेरे किए कर्मभूमि होता है परंतु मुझे अपनी जन्मभूमि बहुत ज़्यादा पसंद थी वो इसलिए पसंद है क्योंकि प्राकृतिक से जुड़ी ताने और वहाँ पे मुझे कईं प्रकार की भारतीय संस्कृति को देखने को मिलती हैं जैसे सुबह गइया लगाना दूध निकालना भूषा डालना और सुबह गार्डन जा के फूल तोड़ना मंदिर जाना मंदिर की घंटियों की आवाज आना सुबेह पक्षियो की आवाज सुनना ठंडी हवा प्राकृतिक नेचर को देखना सूर्योदय सूर्य अस्त को देखना खेत में हो रहे काम को देखना कई प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है तथा आपसी तालमेल लोगों से अच्छा बना रहता है सबके साथ पारिवारिक संबंध बना रहता है आदर सम्मान के साथ साथ चलते हैं गाँव में महिलओं को देखो घुंघट में चलना दादाओं को देख के पगड़ी में देखना ये हमारी भारतीय संस्कृति को संजोता तथा देखने को मिलती है इसलिए मुझे अपना होमटाउन बहुत ज़्यादा पसंद है